छै तऽ जे नैहरए सभसँ पसंदीदा जगह होइ छै एहिक दुआरे नैहरा नीक होइ छै नैहरा गेलाक बाद लोक सभ चीज ससुरालक बिसरि जाइ छै ओतय खुशी रहै छै नैहरामे रहे छै तऽ नैहरामे जे छै अपन परिवारके भाड़ रहे छै अपन घरक भाड़ रहै छै सभ चीज आ सासुर गेलाक बाद जे छै तत्काल ओहि भाड़के नैहरिमे बिसरि जाइ छै जहन सासुर जाइ छै ओहि उमङ्गमे नैहरामे ओहि उमङ्ग मे रहै छै ताहिके लेल जे छै नैहरामे कोनो चीजक टेंशन नहि रहै छै नैहरामे सिर्फ लोक खाइ छै पियै छै बात करै छै सभसॅं हँसी हँसी मनाबै छै खुशी मनाबै छै सभ मिले छै जेहो गोटा नहि देखने छै बहुत दिनसँ पाँच साल सात साल दू साल चारि सालसँ ओहो आदमी सभसँ भेट होइ छै सभसँ भेट होइ छै सभके देखैया सुनैया सभसँ रंग रंगके बात करैया जेहो पाँच सात साल पहिनेके बिसरल रहे छै ओहो सभ भेटै छै ओकरो सभसँ बात करैया अगर कोनो कोनो कार्यक्रम पर पहुँचेया तऽ ओहिमे तऽ आओर नीक होइ छै ओहिमे तऽ आर सभ तरहसँ सभ आबै छै सभ दिशासँ सभसॅं भेट होइ छै सभसॅं बात होइया ओनाकी माय बाप सँ तऽ कहियो जाकऽ मिली सकै छी लेकिन पर्सनल जे छै टोल पड़ोस लोकके बेटीके तऽ सबसॅं रहै छै माया सभसॅं संग्गी संगतुरिया सभसँ भेट होइया तऽ ओहिसभ कालमे सभसँ भेट होइ छै से नैहरा जाइया सभ भेटै छै सभसँ बात करैया सभसँ मिलैया जुलैया सभ केओ अपन बात कहै छै सभ अपन अपन परिवारक बात कहै छै फेर सँ जखन बीतै छै समय सभ अपन अपन ससुराल आबि जाइया फेर अपन अपन घर गृहस्थीमे अपन सभ लागि जाइया अपन परिवारमे लागि जाइया तहन तहन तऽ फेर जखन नैहरा पर जेतै समय पर तखन फेर नैहरामे मिलतै जुलतै